अच्छा हमर एत्तै छै मुरलीगंजके आ दुर्गामन्दिरबला रोडेमे छै

देखू जिममे बहुत सुबिधा छै आ अहाँके सब सुबिधा मिलतै जेनाकि अहाँके दौड़ेबला मशीन मिलतै

अरे मुरलीगंजबला दुर्गा चौकबला रोडमे कनिटा आगाँ जेबै ने तऽ एगो गली आबै छै ओहीमे छी हमे सात सए लेबै आओर अहाँकेॅं जे छै ने खाना पीना बढ़िऑं खायलए पड़त आओर लाबैलए पड़त दूध तूध मुर्गा तुर्गा

आओर अहाँकेॅं

गूगल की भेल